ہلو سر سویگی ریسٹورنٹ سے بات کر رہے ہیں سر میں نے پچھلی بار آپ کے ریسٹورنٹ سے ایک آڈر کیا تھا جس کے بعد مجھے میسج کے ذریعے ایک کوپن کوڈ ریسیو ہوا ہے جی جی سر جس میں بیس پرسنٹ ڈسکاؤنٹ کا ذکر ہے کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ اس کوپن کوڈ کو کیسے ریڈیم کرنا ہے جی سر آپ نے مجھے بتایا کہ اس کو ریڈیم کرنے کے لیے مجھے منیمم پان سو روپئے کا آڈر کرنا پڑے گا ٹھیک ہے سر پھر آپ ایک میرا آڈر لکھ دیجیے مجھے ایک بڑے سائز میں پزا لینا ہے اور ایک کولڈرنک کی بڑی بوتل لینی ہے آپ میرا کوپن کوڈ آپ لکھ لیجیے سویگی بیس پرسنٹ اب آپ مجھے یہ بتائیے سر کہ میرے آڈر مجھے کتنی دیر میں مل جائے گا اور میرا کوپن کوڈ جو یہ ڈسکاؤنٹ ہے وہ مجھے کب تک مل جائے گا جی سر آپ نے بتایا کہ مجھے آدھے گھنٹے میں میرا آڈر مل جائے گا اوکے سر تھینک یو